ہیلو ہمیں خوشی ہے کہ ہماری پاؤ بھاجی میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ ہمارے دستختی پکوانوں میں سے ایک ہے جس سے ہمارے صارفین واقعی لطف اندوز ہوتے ہیں ہمارے منوہر پاؤ بھاجی خوشبودارمصالحوں کے ساتھ پکی ہوئی محض شدہ سبزیوں کا ایک ذائقہ دار مرتب ہے جسے نرم بٹری پاؤ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس ڈش میں پینگی اور لذیذ ذائقوں کا ایک خوشگوار توازن ہے جو اسے کافی مقبول بناتا ہے ہماری پاؤ بھاجی ایک خفیہ مصالحے کے آمیزے سے تیار کی جاتی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے یہ تازہ مقامی طور پر حاصل کی گئی سبزیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے اور ہم ذائقے کو بڑھانے کے لیے معیاری مکھن اور پاؤ کا استعمال کرتے ہیں ڈش کو احتیاط کے ساتھ پکایا جاتا ہے اور ہم اس بات پر یقینی بناتے ہیں کہ یہ بھرپور اور ذائقوں سے بھرپور ہو بالکل ہم پنیر پاؤ بھاجی جیسے مختلف قسمیں پیش کرتے ہیں جوکہ پگھلے ہوئے پنیر کی ایک بڑی تہہ کے ساتھ کلاسک پاؤ بھاجی ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی گرمی پسند کرتے ہیں ہم آپ کی ترجیح کے مطابق مصالحے کے سطح کو ایڈجس کر سکتے ہیں جب آپ آڈر دیتے ہیں تو بس ہمارے سرور کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیں ہماری پاؤ بھاجی کی سرونگ کافی فراخ دل ہے ہم آپ کی بھوک کے مطابق مختلف حصوں کے سائز پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ باقاعدہ حصہ لے سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ اسے کچھ دیگر پکوانوں کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں تو چھوٹا حصہ بھی لے سکتے ہیں جب سے ہم ورکنگ کو قبول کرتے ہیں ریزرویشن کرنا ایک اچھا خیال ہوگا خاص طور پر مصروف اوقات کے دوران یہ یقینی بناتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک میز تیار ہے اور انتظار کے وقت کو کم سے کم کرتا ہے ہم آپ کے ساتھ ملنے کے منتظر ہیں اگر آپ کے مزید سوالات ہیں یا ریزرویشن میں مدد کی ضرورت ہے تو بلا جھجک ہمیں کال کریں ہم آپ کو اپنی مزیدار پاؤ بھاجی پیش کرنے کا انتظار نہیں کر سکتے یہ ہماری خوشی ہے جلدی ملیں گے اور اندر آنے پر اپنے کھانے کا لطف اٹھائیں